मेन म्हणल्यार भारतांत तशेंच जगांत ग्लोबल वोर्मींग हो सगल्यांत मोठो विशय जाल्लो आसा दिल्ली सारक्या राज्यांत दुशीत वारें व्हांवता दिसान लेगीत थंय धुकें आसता तशेंच भारत तापमान वाडपाक हाचोय अणभव सद्या घेत आसा तेतूंत भारतात कांय पर्यावरणाच्या बदलांत चो समावेश आसा भारत हो अस्मितायेचो देश पूण ह्या देशांत आतांची स्थिती पळयली जाल्यार उदकाचे गरमी उदकाचो ताण दुश्काळ पूर आनी वादळ ह्या सारक्या हवामानाच्या बद्दल पळोवापाक मेळटा शहराचो विस्तार म्हणत आसतना आताच्या काळांत भारताक खूब विस्तार जाता दिसता तेतून पर्यावरणाक सुद्दां कांय धको निर्माण जाता जसो जसो विस्तारय जाता तसो पर्यावरणाकय खूब कितें भोगचें पडटा हेतूंत उदक प्रदुशण वारो प्रदुशणांत हें मुख्य हेतून प्रदुशणाचे हांचो फरक म्हणल्यार पर्यावरणाक जाताना दिसता आमच्या केपें वाठारांत फाटले कांय वर्सान खूब बदल पळोवपाक मेळटात जशें म्हणल्यार पर्यावरणा बद्दल जायत आसाच सकाळीं वत सांजे वेळार पावस आनी रातची थंडी अशें वातावरण आसा हाचें कारण म्हणल्यार ग्लोबल वोर्मींग रानाची कत्तल जाता म्हण पावस उणो जाला रानांची रस्त्यार वाठारांत घरा शेजारान भोंवताना दिसता तशेंच गरमी वाडपा लागल्या कारण उदकाची पातळी कमी जाल्या उदकाची पुरवतो सारको जायना आमच्या वाठारांत कांय वर्सां फाटल्यान मायनींग चालू आशिल्ली ताका लागून थोस आसतालो सगळे परिसर जो वारो प्रदुशण करपा खातीर कारणीभूत थारायतालो